मैथिली भाषा बड़ मधुर भाषा छै हिनका बाजैमे प्रत्येक लोकके किछु नहि किछु दिक्कत होइ छै ही पर जब हिनका बाजै छै तऽ बड़ नीक लागै छै किएकि अभी हर प्रदेशके लोग हमर दरभङ्गा जिलामे आके अखन बसल छथिन तऽ हुनका जब बाजै छथिन तऽ हुनका हर भाषाके मिलावट हो जाइ छै तऽ हिनकामे परफैक्ट मैथिली नहि बाजि सकै छै किनको किनको बड्ड शुद्ध बाजै छथिन लेकिन कोइ कोइ बाजै छै तऽ हुनकामे कोइ मगही कोइ भोजपुरी थोड़ा बहुत दूसरा कोइ भाषा मिल जाइ छै से ई बाजैके सबसँ बड़ा दिक्कत हो जाइ छै पर मैथिली बहुत ही मधुर छै तऽ हुनका बाजैके लेल लोकके सोचि समझके बाजै पड़ै छै आओर इसी का